हेल' औ ब्र' खब'रा बिदिनो गेजेरावनो मोजांद्रायबो नङा गाज्रिद्रायबो नङा गेजेरावनो औलै बिदि लोगो थोगो ज' थांनानै जाहैदिनि नामा

जायगाया हाग्रामा ब्रिड्जआव हाग्रामा ब्रिड्जआव लानसै आमफ्राय बिदिनो जानाय लोंनाया अमा लानोसै अमा दाउ औ अमा दाउ ना

लोगोफोरखौ खबर हरनायसै ओरैहाय फुंजा रनेनमोन बिसोरखौबो लिंजोबनोसै औ

आमफ्राय गारि भारा लांनोसै औ उइंगारजों औ

औ इनजय खालामहैनोसै एसे

औ औ आमफ्राय कालेक्टसनफ्रा बेसेबां लागोन कालेक्टसना फाइभ हानड्रेड लानोसै नामा औ फासस' औ बावनो खाथिखा जायगायाबो औ औ नयथायाव लानोसै दां ओंखारनायसै नयथायाव औ आरामसे जानोसै लोंनोसै बेरायनोसै फट' औ फट' लालाबायनसै एसे औ दे औ दे दे